नमस्ते हाँ हाँ सब फूल है बेला का है डेल है चमेली है का कहला है ओढ़हूल है सब फूल है मेरे यहाँ गुलाब है हाँ तो शादी में बेला का फूल से गाड़ी सजती है तो बेला तो महंगा है ना बेला तो महंगा है ढाई सौ रूपया किलो हाँ सर बेला को महंगा मिलेगा फुलवारी में फूल लगाने में मेहनत होता है ऊ उसको तो महंगा तो गर्मी में बेला का फूल महंगा मिलेगा वह भी दूल्हे की गाड़ी सजाना है तभी दूल्हे की गाड़ी सजाना है ना हाँ तो गाड़ी सजाना है तो महंगा तो मिलेगा सजवाई लेने के ढाई हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार हाँ तो थोड़ा कम कर देंगे मेरा रोज़गार है तुमको खरीदना है तो थोड़ा कम कर देंगे और है बेला है चमेला है फेगुल हाई औड़हुल है सब फूल है जौन चाहिए तौन बोलो हाँ तो इस्टेज सजाना है तो गुलाब चाहेगा बेला चाहेगा आ सब हई सब यही फूल से ना सजता है ओढ़हूल से तो सजता नहीं है हाँ बेलाब बेला तो बोल दिए आपसे कि पचास और ढाई सौ रुपया किलो है कुछ थोड़ा कम कर देंगे हाँ हाँ तो कम कर देंगे तो कह रहे है ना कि उसको सीचने में मेहनत लगेगा तोड़ लोढ़ने में मेहनत लगेगा उसमें सब चीज़ बिटामिन फेंकने में मेहनत लगेगा तो मेहनत का भी तो मजूरी उतरना चाहिए हाँ तो थोड़ा कम कर देंगे भाई मेरा रोज़गार है चलो चलो का कहना सौ सौ तीस कर देंगे बोले हैं भाई बेला बेली चमेली गुणरोगन सब फूल है जो चाहिए

गेंदा का फूल ऊल अस्सी रुपया किलो है गेंदे का फूल अस्सी से गर्मी में फूल मिलेगा कहाँ गर्मी में फुल मिलेगा उसको दो बार सींचना पड़ेगा सुबह सींचना पड़ेगा